हाँ बै सब हम हम हम लगाए हैं पेड़ हम लगाए हैं मधे कि आज फल भी रहा है जैसे कटहर का मतलब कि फल रहा है आम फल रहा है नीम्बू फल रहा है और श्रीफल फल रहा है हमारा लगा हुआ तो उसके लिए मतलब कि पहले शुरू में क्या किए पहले गड्ढा गड्ढा खोदे गड्ढा खोद कर मतलब उसमें गो गोबर कि कंपोस्ट के खाद मिलाए और एक महीने के बाद पानी डाला एक महीने के बाद जो है अपना उसमें फिर पेड़ लगाए पेड़ लगाएँ पेड़ की मतलब कि उसके लिए खुरपी और फा फावड़ा किसने इस्तेमाल किए और ओ उसको पानी दिए उसकी निगरानी किए उसको बचाव किए मतलब उसके उसको मतलब घेरे मतलब कि कि कटेरा तार वार से घेरे और तब जाकर के मतलब ओ अब पेड़ म तैयार हुआ है आज फल दे रहा है